उपन्यास जे लिखल जाइत अछि ओ बड़ विद्वान लोकनि रहैत छथि ओहिमे लेखक ओ समाजक वातावरण केँ ओ पूरा समाहित कयने छथि रहैत छथि जे हमरा समाजमे केहन एहि उपन्याससँ की ओकरा ज्ञान प्राप्त होइ भऽ गेलै ऐँ